आङो ओंख्रि संनायनि बागैयै आबै आबौनिफ्राय मिन्थिनानै बुंनो सानदों बुंलांनोसै आङो अनला ओंख्रिनि बागैयै बुंग्रोनोसै जेनेबा अनला ओंख्रिखौ आबै आबौआ जि गोथाव गोथाव संनानै जाहोबोदोंमोनना जोंनो आं बेखौ संनायखौ नुदों ओरैबायदि गोथाव माइरंखौ सोमग्रोनानै अन देनानै दैखौ ग्ल'ब ग्ल'ब फुदुंनानै अनखौ होयो दाउ बेदरजों सङो अमा बेदरजों सङो मस्ला मस्लि होयो बायदिसिना होनानै गोथाव गोथाव संनानै जाहोबोदों आबै आबौमोनहा जोंखौ आरो आंबो बेखौ नुनानैनो सोलोंबोदों जेनेबा ओंख्रिया बोरै गोथाव जायो बेखौ बिराद गोसो होनानै संनाय नुबोनानै आंबो सोलोंबाय अनला ओंख्रिखौ जेनेबा गंगार दुन्दिया दुन्दिया मस्ला मस्लि साम्ब्राम बानलु संख्रि गासैबो होनानै मोजां गोदौहोनानै संबाय थाबानो गोथाव जालाङो बिदिनो गोथाव जाबाथाय साखिनायबाय गोथाव नुनानै जाबाय जोङो बेखौनो गोथाव गोथाव बयबो जाबाय आबै आबौमोनहा बेबायदिनो फोरोंलांदों जोंखौ बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जोङो गोथाव मोनो आरोबाव जेनेबा आङो सानसेखालि लोमजादोंमोन लोमजानायाव जेनेबा बानलु बिदै लोंनो होननानै बुंनायखाय आंनि जेनेबा आइया बानलु बिदै फुदुंनायाव दाउसा फिसा बुथारनानै बेखौ गोदानानै सुनानै एवबाय सामब्राम बानलु होनानै एवो आरो बिदिनो बेयाव मैगं होयो बे मैगंफोरा जाबाय जारि जोगोलावरि सिब्रु दाउ मेवाय जारि गिदिर फिसा बायदिसिना आरो नोरसिं नोरसिं बिदिनो मा होनो साम' केंक्रि खिफि बेन्दों नारें लेबु बिलाइ सुमफ्राम बिलाइ साम' केंक्रि थालिर बिलाइ नारें आसुगुर रोदा ओमफ्राय औवा बिजौ बेफोरखौनो गासैबो एक्स' एकथा होनानै बानलु बिदै फुदुंनानै थिग गोदौ होयो गोदौ होनानै बेबायदिनो मोजां फुदुंनानै थायफइड मुलि होयो बे थायफइड मुलियाबो मस्ला मस्लि थाफायो मस्ला मस्लि थाफाजोबनानै बेखौ गासैबो मिक्स खालामनानै बानलु बिदैयाव होयो बानलु बिदैयाव होनानै बेखौ थिगसे जाल खालामो जाल खालामनानै गोथाव खालामो संख्रि बानलु बायदिसिना होफबजोबनानै गोथाव खालामबाय साखिनायबाय साखिनायनायनि उनाव बेखौ जाबाय गुदुं गुदुं बानलुखौबो गावनो नांगौखिनिसिम होबाय बानलु फिसाखौ होयो बानलु बिदैयाव बेबायदिनो होनानै थायफइडफोर जादोंबा लोमजानायफोरा सिङाव ग्रौ ग्रौ जाबाय थादोंबा स्रां थाङो बेखौ लोंबा बेबायदिनो देहाखौ मोजां राफोद मोनो आरो बेनि उनावहाय नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रियाव जेनेबा नारजि ओंख्रि संनायखौ आबै आबौमोनहा गोदोयो बिराद मोजाङै संनानै जाहोबोदों जोंनो जोङो बेखौ नुबोदों बेखौनो गोसोआव लानानै आंबो दा सङो गोसो होनानै नारजिखौ मोजां सुबाय सुनानै थौआव दोननानै रन्दै होयो खारैखौ गावनो नांगौखिनि होयो संख्रि बानलु हाल्दै मस्ला होनानै थिगसे रुयो खोबहाबनानै रुबाय रुनानै बेनि उनावहाय खारै होबाय खारै होनानै रुइदों ना रुइयाखै होननानै खादौजों एरग्लिबाय खादौजों एरग्लिनायनि उनाव रुइदों ना रुइयाखै होननानै नायबाय रुइदोंबा लिमोनला गुरै आराम जाबाय जानायनि उनाव गेब्ले सिगोन बायदिबा गेब्ले सिगोन बायदिबा सागंजों साग्लिनानै दोलो दोलो दोलो दोलो खालामबाय बेनि उनावहाय खालाम खांनानै दसे उनाव दोनथ'ना बेदरखौ मोजां एवग्रोबाय अमा बेदर मेजेम मेजेम मेजेमनो एवग्रोनायनि उनाव मेजेम ओंखारहोलायनाय मस्ला मस्लि होफबनानै एवबाय एवनानै नारजि ओंख्रिखौ बे बेदर एवनायाव ब्र' होसननानै होबाय थिगसे गोबाव गोदौ होबाय गोदौनायनि उनाव गोदौनायनि उनाव ग्ल'ब ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौ होबाय गोदौ होनायनि उनाव बे ओंख्रिया माबायदि सायस जाखो जादा बेखौ बोलानानै नायबावबाय नायनायनि उनाव एरनानै नायबाय नायनायनि उनाव बे ओंख्रिया गोथाव जादोंना थावा जादों बेखौ जोङो साखिनायो साखिनायनानै बे ओंख्रिया गोथाव जाबायब्ला गोथाव जाबायब्ला जोङो जानोसै दसे उनाव थानानै जोङो बेबायदिनो आबै आबौनिफ्राय बेबायदि संनायखौ नुनानै गोसो होनानै संनो सोलोंनानै संनानै जायो आरो बेबायदिनो सबाइ ओंख्रि सबाइ ओंख्रिया सबाइ ओंख्रिया जोङो सबाइखौ एवनानै फुख्रेमो एवनानै फुख्रेमनायनि उनाव बेखौ जोङो खुयो खुनानै सुनानै रुयो कुकाराव रुबाय गेब्लेजासे रुनानै थिगसे बेदर दाउ बेदरजों गोथाव संबाय आरोमा गोथाव संनायनि उनाव बिदिनो मस्ला मस्लि होनानै गंगार दुन्दियाबो होलायनानै मोदोमफ्रु संबाय गोथावनो बयबो जाबाय गोथाव मोननानै बेबायदिनो सोरबाया आंबो बेबायदिनो संगोन होननानै लाबाय संनानै जाबाय जाखांनायनि उनाव बयबो बेबायदिनो सोलोंबाय आंबो सोलोंनानै आइनिफ्राय सोलोंनानै बिदिनो लाबाय लानानै दा संनानै जानो रोंबाय बेबायदिनो गोथाव गोथावै बेनि उनाव अमा बेदर भाजा अमा बेदर फाजाखौ जोङो गोथाव एवबाय लाबोनानै सुनानै बाजारनिफ्राय लाबोनानै सुनानै रुद'बनानै सुबाय सुनानै एवबाय एवनायनि उनाव मस्ला मस्लि होबाय फ्राम फ्राम एवबाय एवनानै मेजेम ओंखारहोलायनाय खामफ्राम खामफ्राम एवबाय दै एसे होबाय दै होनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो भाजा जानो गोसोबा दैखौ लोमजासे जेब जेब जाब जाब होनानै फोरानथाब्बाय भाजा जाबाय बेबायदिनो आरो ओंख्रियाव होनायनिबा जोङो बेखौ बांद्राय एवा लासिनो ओंख्रियाव होयो बिदिनो आबर ओंख्रि थारुन ओंख्रि बिदिनो होनानै जायो आलु जहलफ्राव बायदिसिना होफबनानै गोथाव खालामो आरो बेबायदिनो जोङो ओंख्रिखौ मोजां मोजां संनानै जानो सोलोंबोबाय आबौ आबैमोननिफ्राय नुनानै आफानि आइनिफ्राय नुनानै संनायखौ बेबायदिनो सोलोंबोनानै जागासिनो जोङो ओंख्रि बानायनानै जोङो बायदिसाना ओंख्रि जेनेबा हाग्रानि मैगं ओंख्रि थास'आनो होन थास' ओंख्रि बिथ'रि थास' बिथ'रि ओंख्रि थास'खौ जोङो हाग्रानिफ्राय खानानै लाबोयो लाबोनानै ओ गुसुं गुसुं बसनानै हानानै सङो संनायनि उनाव मोजां सम्ब्राम बानलु होनानै एवबाय एवनायनि उनावहायो बिदिनो एवनायनि उनावहायो बिदिनो रन्दै होनांगौबा रन्दै होनानै जायो खायसे खायसे दै होयो एवदो मोजां गोदौहोनानै गोदौ होनायनि उनाव बेबायदिनो एरबाय थाबाय दसे एरनानै गेब्लेबाय दोलो दोलो गेब्लेनायनि उनाव जोङो जेनेबा ना होनांगौब्ला नाखौ एवथ्र'मबाय साम्ब्राम बानलु थाव सेरनानै आराम फ्राम फ्राम एवथ्र'मबाय एवथ्र'बनायनि उनाव जोङो थास' बिसं दोलो दोलो सागं साग्लिनायाव होनानै थिगसे दै एसे होबावनानै गोदौ होबाय आरोमा संख्रि बानलु हाल्दै मस्ला मस्लि होफबनानै गोदौ होबाय जा मोजां गोदौ होनायनि उनावहाय जोङो जानोसै मोनबाथाय साखिनायबाय साखिनायनानै जोङो जाबाय बेनि उनावहाय जेनेबा जोङो थास' बेदर ओंख्रि थास'खौ जोङो हाग्रायाव बुरनानै लायबाय लायनायनि उनाव मोजां साफा सुनानै एवबाय एवनायनि उनावहायो जोङो मोजां गोदौ होनानै गोदौ होनानै एवनायनि उनाव दै होबाय दै होनायनि उनाव मोजां गोदौ होबाय मस्ला मस्लि होफबनानै कुकाराव संदोंबा कुकाराव मारिथेबाय मारिथेनानै खनथाम खनब्रैसो मोजां सिति होबाय सिति होनायनि उनावहायो जोङो ना खमल खात लाबोबाय बाजारनिफ्राय लाबोनायनि उनाव सुनानै साफा खालामनानै एवबाय जोङो फ्राम फ्राम एवदबनानै बे थास' बेदर ओंख्रिया जेब्ला रुइयो अब्ला जोङो होनोसै बेवहायनो ब्र' होबाय एवफ्रामखानायखौ एवखांनायनि उनाव एवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ होनानै मोजां गोदौ होबाय संख्रि बानलु मस्ला मस्लि होनानै सामब्राम गु्फुर हाइजें गलमरिस बानलु फिसा देलायनानै गोथाव मोदोमफ्रु संबाय संनायनि उनाव जोङो बे ओंख्रिया माबायदि टेस्टि जाखो गोथाव जाखो बेखौ जोङो साखिनायबाय साखिनायनायनि उनावहायो साखिनायनायनि उनावहायो जोङो जानायबाय जानायनानै गोथाव जाबाथाय जोङो जाबाय जानानै बेबायदिनो गोथाव मोननानै जोङो बेबायदिनो आबै आबौनिफ्राय नुबोखानानै संनो सोलोंना संनायखौ सोलोंनानै जोङो गोसोआव लानानैजों दा जों बेबायदिनो संनानै जायो